गायन करप म्हळ्यार खूब बरें अशें म्हाका दिसता कित्याक म्हटल्यार गायन करप म्हटल्यार एक एकटेपण वता कोणूय एकटो उरलो न्ही तें एकटेपण वता कित्याक जेन्ना आमी गायता गायता काम कितें करता तें मनशाक कळना मागीर गावून आमी आमच्या जिवाक अशें दिसता की कितें तरी गायलें आमी खंय बरें स्टेजीर वचून दाखोवंक शकता म्हुणून गायप हें बरें म्हाका अशें दिसता आनी खंय सा रे ग म प जावं लिटल चँप्स तें पळयतना बीन उमेद येता की आमी बी अशीं खंय तरी गावचीं बरे लोकां हुजीर स्टेज मेळची अशें दिसता म्हुणून गावप हें अत्यंत बरें